बिसिबां बिसिबां दाम बिसिबां बिसिबां दाम बिसिबां दाम होनदां ओमफ्राय बायस'नानै लाबोनाय ना न'नि जाखो

नङा खोमा

फोरलाफोर जिंखा गोबाव जागोनदां नोंसिना भिन्दियालाय बिसिबां माबा माबि गैया हरै बाजाराव हो औ मालिकखौ नांगौमोन दा बेलासियाव थांगोन आं होम्बालाय नायनानै लाबोनोसै थांगोन थांनाया ओमफ्राय जिनिसा मोजां नङाबा लाबोला एसे मोजां मोजांखौ नायनानै लाबो जोंहाबो नङाबा होम्बालाय बिदिनो जाथोंसै लायनानै दोनफैदो दे